हा पखियुनि खे ॾिसणु ऐं नज़र रखण सां हुननि जे बचाव ऐं हिफ़ाज़त में घणी मदद मिले थी माण्हुनि खे पखियुनि खे जमा करणु ऐं उन्हनि जी क़ुदरती तौरु जीअण जी ज़िंदगीअ खे समुझण में पिणु घणी मदद मिले थी जेको पखियुनि जे कंजर्वेशन याने बचाव लाइ तमामु ज़रूरी आहे हिन सां गॾु इहो पखियुनि खे ख़ुशहालीअ सां जिअण में बि मदद करे थो